विज्ञान बहुत जादा डेवलॅप केलकै यऽ कि ओहिसँ हमरो सबके फायदा मिलल अछि जेना कि अगर बारिश होइ के छै कतौ भुकम्प आबय वाला छै या कोनो भी आपदा आबय वाला छलै तऽ पहिलहिये विज्ञान विभाग जे छथिन ओ बता दै छथिन मोबाइलके जरिये हुए रेडियोके जरिये हुए या टीवी के जरिये हुए जे भी हुए पर हमरा सबके पता तऽ चल जाइ छलै कि की भए रहल छै की नहि भऽ रहल छै विज्ञान जेनाकि पहिले जे छै हमरा सबके सुविधा नहि रहै कि हम ककरो से बात कऽ ली कि अगर समाचार ककरो अगर भेजनाइ अछि तऽ दस दिन बाद जाएत पर एना नहि छै आब एते विज्ञान डेवलप कर देलखिन हँ कि हमरा सभके एते सुविधा भए गेल तुरत अहाँ ककरोसँ बात करै छलियै यऽ ककरो से अगर मिलयके यऽ तऽ अहाँ नहि मिल सकै छलियै तऽ वीडियो कॉल कऽ लिअ मोबाइलके जरिये सुविधा भऽ गेलै हँ जेना नेटवर्किंग बढ़लै यऽ सोशल मिडिया पर ही सुविधा भेलै यऽ विज्ञान बहुत ज्यादा आगाँ बढ़ि गेलैया जेनाकि टीवी भऽ गेल टीवी पर अहाँकेँ कोनो समाचार कतौ भी भऽ रहल छै अहाँ घर बैठल देख सकै छलियै मोबाइल लए लिअ मोबाइल पर कतौ भी छियै किछु भी देख सकै छियै